मैंने अभी हाल ही में ई बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था वो ई बुक सही से काम भी नहीं कर रही है और औपन होने में इतना ज़्यादा टाइम ले रही है मेरा पूरा फ़ोन भी उसके कारण हैंग हो रहा हे इस्टोरेज बहुत ज़्यादा ले रही है नेट में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उसमें अंदर जो राइटर है वो बहुत मिस्टेकएबल है उसके साथ में उसके जो नोट हैं वो भी डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं